आंनि बायदिब्ला लकडाउननि समनिफ्राय मबेलखौ बांसिन बाहायनाया जादों नाथाय लकडाउनआनो जे मबाइल बाहायनायनि गोबां बाहायनायनि गुबै जाहोन बेखौ आं बुङा सम थांनाय लोगो लोगो मानसिफोरनि गेजेराव मबेलनि बाहायनाया गोबां जादों आरो लकडाउन समाव अनलाइन स्कुलिं एबा न'निफ्रायनो खामानि मावनायनि बिमोनथियानि सायाव आं बुंनो सानो लकडाउन समाव अनलाइन स्कुलिं जा जाबाय बेखौ आङो एसेबां साबजानायबो मोनाखै एबा गोबां समाव मोजांबो जादों एबा गोबां बिथिंखै गाज्रिबो जादों होननानै आं सानो मानो होनोब्ला लकडाउन समाव जा अनलाइन स्कुलिं जादोंमोन बे समावथ' थिगआनो दं जेनेबा क्लासफोर जे जा अनलाइन क्लास खालामदों बेफोर थिगानो दंमोन गोबां बुजिमोनै आयदाफोरनि सायाव अनलाइननि गेजेरजों फरायसाफोरा फोरोंगिरिनिसिम सोंहरनो हादोंमोन एबा फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनो गोबां आयदाफोरनि सायाव जा इन्स्ट्राकसन जा बिथोन हरनांगौ बेखौ हरनो हादोंमोन बिसिम थिगानो दंमोन नाथाय लकडाउननि उनाव मबेलखौ उन्दै उन्दै फरायसाफोरा जाबायदि बाहायनो हमबाय जे गाज्रि बिथिंखैबो मबेलखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों फरायसाफोरखौ दा ओरैबायदिबो नुनो मोनदों जे फरायनाय समावबो मबेलखौ टेबोलआव लायो फरायसाफोरा गथ' गथ' उन्दै गथ'फोरा मबेलखौ मानो फरायनाय समाव लादों होनोब्ला फरायसाफोरा बुङो सारआ वाटसेपआव नैबेखौ हरदों एनसार हरदों बिदि बुङो नाथाय वाटसेपआव एनसार हरनायनि मुङाव दसेनो बिमा बिफा एबा गार्जेन गैयाब्ला एनसारखौ दोननानै गुबुन बिथिंखैसो मबेलखौ सारपिं खालामो एबा मबेलखौ थुदला बायनानै जानला मोनला बेसादफोरखौ एबा एन्टारटेइनमेन्टनि बेसादफोरखौ नायनायखौसो जोङो नुनो मोनो बेखायनो आङो लकडाउन समाव अनलाइन स्कुलिंआ गथ'फोरखौ गाज्रिसिनखै लांदों होननानै आं सानो